भारतमे स्वास्थसेवा प्रणाली तऽ ठीके छै लगभग लेकिन ठीक ओकरा खातिर छै जेकरा जिम्मामे रुपआ छै जेकरा जिम्मामे रुपआ नहि छै ओकरा लिए ठीक नहि छै गरीब आदमीके लिए ठीक नहि छै रुपआ पैसाबलाके लिए तऽ हर शहरमे बड़ा बड़ा अस्पताल छै जेबहो तोरा चारि चक्का जैबहो अपन इलाज होइ जेतऽ कोइ दिक्कत नहि होतऽ लेकिन गरीब आदमी कहाँ जैतै गरीब आदमी जैतै सरकारिए अस्पतालमे ने तऽ सरकारी अस्पतालमे नहि छै बढ़िआँ ब्यवस्था सरकारी अस्पतालके डाक्टर लै छै दू दू लाख बेतन महिना सरकारी अस्पतालमे सरकारी अस्पतालमे तोरा देखबहो तऽ पुर्जा पुर्जा काटबैमे ओइजा ओइजहे तोरा धक्का लगतऽ तोरा पुर्जो नहि काटतऽ आ ठीक से कखनो पुर्जा कटाएके टाइममे जे पुर्जा कटाएबला छै ओहए उठि केन्ने चाय पीए चलि गेलो कखनी किछु केन्ने किछु आ तब जेबहो तब की कहैके लाइनमे लगल रहबहो दश घंटासे तब जाइके पुर्जा कटतो ओ पुर्जा कटबाबैमे की होतो तोरा दुगो रुपा लेतो पुर्जा कटबाबे इह अगर तोरा जिम्मामे अगर चेंज रुपा नहि छऽ दुगो रुपा तोरा ओहए से तोहर रुपा फेक देतऽ कहतो की जा पहिले चेंज कराइके आबऽ रुपा तब रुपा चेंज कराइ लए जेबहो ता तक पता लगतो डाक्टरे उठिके भागि गेलै ओहाँ से डाक्टरके जुगुन जैबऽ तऽ ओहाँ पर तोरा रखतऽ लाइनमे एक डेढ़ घंटा रुकल रहबहो जैबहो तोरा डाक्टर हिब्बो नहि करतो तोरा देखबो नहि करतो रोगी केहन छै अपना एगो पुर्जा रखतो देबहो जे ओहिपर बोलबहो सुनैत छै कि नहि सुनैत छै घैंसने चलि जेतो कलम लए कऽ आ पेटमे दर्द करैत छो तऽ ओहए दबाइ मथामे दर्द करैत छऽ ओहए दबाइ सब किछुमे तोरा एके दबाइ देतऽ चारिगो गोटी खाली दए देतो आब तोरा किछु चोट लागि गेलऽ तोरा देखतऽ उखतऽ नहि कि डाक्टर केहन रोगी केहन छै केहन स्थितीमे छै तोरा देखबो नहि करतो सब किछुमे एके दबाइ देतो तोरा तोँ तो मरैयो कालमे रहबो तैयो तोरा टेबलेटे लिखतो चारिगो टेबलेट आ ओ टैबलेट एगो घरपर खयबहु तोरा किछु असरे नहि बुझैतो आ ओ अन्दरमे ओ दबाइ की रहै छै नहि रहै छै जे किछु पता नहि तेकरबाद ओहए डाक्टर जे देखबहो तऽ ओहए स पर शहरमे खोलने रहतऽ बढ़िआँ बढ़िआँ अस्पताल ओहिमे जाहो पाँच सए छओ हजार रुपा फीस दएके देखभो तऽ बढ़िआँ से तोरा देखतो बढ़िआँ दबाइ लिखतो अगर सरकारी अस्पतालमे जेबहो ओहए डाक्टर तोरा दू गो दबाइ लिखतो आ ओहए प्राइभेटमे जाहो ओहए डाक्टर लेकिन ओकरा अस्पतालमे तऽ ई दू पोलोथिन दबाइ लिखतो आइ खरदहो अपना खाहो देखहो ठीक होयबो आ सरकारीमे तोरा दए रहल टैबलेट खाइ रहलो किछु होइए नहि रहलो आर पता लगतो टैबलेट खाइते खाइते किडनिओ खराब भए गेलो डाक्टर तऽ पहिला नम्मर देखबे नहि करैत छै गरीबो आदमी मरि जाइ भए किछु होइ तोरा कोइ देखएबला नहि सरकारी अस्पतालके तऽ हालत बहुत खराबे छै समझो हमे कतेक बेरी सरकारी अस्पतालमे देखलियो हमरा कोइ सुधारे नहि हँ सरकारियो अस्पतालमे होइत छै देखरेख जेकरा पैरबी छै ने सरकारी अस्पतालमे जेबहो एक्सरे करबै लै तऽ तोरा एक्सरे लिखबे ने करतो एक्सरे तोरा पैरबी करबाबै पड़तओ तब जाइके तोरा एक्सरे लिखतो जेकरा से पैरबी रहतो तब तब जाइके एक्सरे होतो फेर एना अपनो कोशिश करबो कतबो एक्सरे करबा लै लिख दीजिए सर तऽ लिखबे नहि करतो दौड़ भाग करि रहलो किछु एतने चारि गो टैबलेट लिखके भगाए देलको अपना जाऽ खा भेल ओहए अपना टाइम पुरलो आ डाक्टरके तो लाइनमे लगल रहु दू घंटा पहिलिए डाक्टर पते नहि छै डाक्टर केने गेलै डाक्टर किछु पता नहि केओ कहए बला नहि आब तेकरबाद अइलो कभी दश मिनटके लिए बीस मिनटके लिए अइलो आ धाँइ धाँइ पुर्जापर घसकलक घसलको आ अपना गाड़ी रहैत छै ओकर चारि चक्का ओहिमे बैठलो आ निकलि गेलो अपना प्राइभेट किलनिक पर उहाँ अपना एकसे एक एँ अपना रहतो बनेने किलनिक परमे इलाज करतो रुपा दएके इलाज करबाहो गरीब आदमी कोइ उपाय नहि छै गरीब आदमी मरि जैतै अजुका लेल नरेन्द्र मोदी निकाललक एगो अथी स्माट काड भए कोनो कार्ड छिकै ओहि कार्ड से किछु होइ छै तऽ ओहि ओहि कार्डमे की छै ओहिमे कार्डमे की छै सिस्टम जे तोरा ई लए जे चीज इलाजके जरूरी छै ने ओहिमे ओ सिस्टमे नहि छै तोरा जे इलाजमे तोरा जरूरी नहि पड़तो ओहिमे ओहिमे इलाज छै सम्भव आ जे इलाजमे तोरा जरूरी छऽ ओइमे ई इलाजे नहि छै सम्भव छै कार्ड बनाएके खाली बौखैत रहू माथपर लै के की करबै